हाँ बोलिए हाँ हाँ हाँ हाँ पेड़ करिए बोलिए हमारे सभी बीमा के जीवन लाभ पलिसी है उसमें पंद्रह साल का है और दस हज़ार रुपया साल भरना है एक दूसरी है पेंशन योजना इसमें आपको दो लाख रुपये जमा करना है और हर महीने एक हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी रिस्कवरी के लिए ऐसा है जैसे इसमें जैसे अपन ने जिसका बीमा करा अपन दो तीन किश्त भरी उसका कुछ का कुछ हुआ उसका तो उसका पूरा पैसा आपको मिल जाएगा जितने का बीमा कराया जैसे बीमारी से डेथ हो गई हो उसकी कुछ हो गया हो तो पूरा अमाउंट मिल जाएगा नहीं उसमें भी इसी तरह से हैं बीमा किया ही इसीलिए जाता है जी बाइ दिए कुछ प्रॉब्लम हो तो पूरा मिल जाता हैं और इसमें कमीशन भी देते हैं इसमें इसमें जितना भी जो अपन जमा करता है उसका अमाउन्ट देता है उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से मिलता है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ आधार कार्ड वगैरह सभी लगेगा ओके